योग चाहे जिस उम्र में करो जोन बा बुढ़ाई में करो जवानी में करो बुढ़ाव लड़कई में करो जोन बा जितना उम्र है जितने पर योग करने से स्वस्थ रहता है जोन बाटे यह चाहे जैसे पर कर लो जोन बा क्योंकि हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहता है जोन बाटे है गेठुआ दर्द हाथ गोर यह सब दर्द नहीं रहता जोन बाटे के हमेशा यह सब स्वस्थ करे पर जोन बाटे है शरीर चौबीस घंटा यह सब करना चाहिए दिन में एक बार सुबह उठकर करो बहुत लोग हैं तो शाम को करते हैं सुबह कर लेते हैं दोपहर में खाली पाएँ तब कर लेते हैं उ कह लेते हैं ओ करे बाद जोन बा आपन करत रहत है जोन बाटे है तो शरीर ना हाथ पिराइन न गोर पिराइन गेठुआ पिराइन कांधे के आपन उठते बैठते हैं जोन बाटे हैं दंड बैठक करते हैं हाथ घूमाते हैं वह कहते हैं जोन बा गोर इधर उधर पैर फेंकते हैं कि हमारे यहाँ गोर में दर्द ना हो ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए जोन बाटे है हम अपने स्वास्थ्य के लिए हाँ अब दोनों हाथ आगे पीछे करके रहते हैं चलते हैं चलते हैं जोन बाटे है दंड बैठक करते हैं जोन बाटे अपना अपना वहाँ के शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ तो बदन में दर्द भी नहीं रहता है शरीर में भी नहीं दर्द बदन में दरता साँस भी नहीं फूलता है सर में भी नहीं दर्द होता है बोलने में भी अच्छा है शरीर स्वस्थ रहे तो आदमी बोलते हैं अच्छा बतियाते हैं कुल करते हैं जोन बाटे हैं तो